تیز رفتاری سے چلانے کا تجربہ کار ریسنگ گیمز کھیلتے ہیں تو ان کے تاثرات کچھ ایسے ہوتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ہر موڑ ہر اوور ٹیک ایک کامیابی لگتی ہے آن لائن ریسنگ میں جیتنا بہت خوشی دیتا ہے تیز رفتار میں گاڑی کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے جو کھیل کو مزید دلچسپ بناتا ہے آپ کسی مشکل لیول کو پار کرتے ہیں تو خود پر فخر محسوس ہوتا ہے بعض اوقات گیم اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غصہ بھی آتا ہے لیکن کامیابی کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مزہ دگنا ہو جاتا ہے